ہمارے علاقے میں کئی طرح دیکھ بھال میں غریبوں کی دیکھ بھال میں کئی طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں غریب لوگوں غریب لوگوں اور یہی علاقوں کے لوگوں کی صحت دیکھ بھال کے مزید قابل رسائی بنائی گئی بنائی جاتی ہے تجاویز بنائی جاتی ہے اور غریبوں کو اچھے سے اچھے میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے زیادہ سے زیادہ میڈیکل کے چیک اپ کرانا چاہیے کہ کوئی بیماری تو نہیں اور میڈیکل چیک اپ کرانے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم سوستھ ہیں یا بیمار میڈیکل چیک اپ کراتے رہنا چاہیے اور میڈیکل میڈیکل میڈیکل دوائی دوائی لیتے لیتے رہنا چاہیے اگر ہم کو کوئی بیماری ہو تو غریب لوگوں کو غریب لوگوں کو اچھا سے اچھا میڈیکل چیک اپ نہیں اچھے سے اچھے اچھے سے میڈیکل چیک اپ نہیں ہو پاتا ہے جس سے غریب لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اور اسی علاقے میں اس علاقے کے لوگوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے یہ میڈیکل چیک اپ کرا اور اپنے شریر کو سوستھ رکھیں جس سے کہ آپ سوستھ رہیں گے میڈیکل چیک اپ اپ کرانے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت لابھ بھی ہوتا ہے میڈیکل چیک اپ کراتے رہنا چاہیے غریبوں کی دیکھ بھال کے لیے زیادہ سرکار کو کم سے کم کم سے کم روپیے میں بھی میڈیکل چیک اپ کا کرانے کی صلاح دینی چاہیے اپنے اسپتالوں کو میڈیکل چیک اپ کرانے سے انسان سوتھ رہتا ہے انسان کو کوئی دقت نہیں ہوتا ہے اور میڈیکل چیک اپ کرانے سے دیکھ غریبوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے چیک اپ کرانے کے لیے اور علاقہ کی صحت کے لیے دیکھ بھال کے لیے جیسے بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے اور اسے اچھے طریقے سے سوستھ اچھی طریقے سے سوستھ رہیں گے جیسے میڈیکل چیک اپ کرانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے غریب لوگوں کو میڈیکل چیک اپ کراتے رہنا چاہیے اور اس سے غریب لوگ سوستھ رہیں گے میڈیکل چیک اپ کرانے سے بہت اچھی بہت ہی بہت اچھی بات ہوتی ہے میڈیکل چیک اپ کرانے میں سب سے آتا ہے میڈیکل چیک اپ کراتے رہنا چاہیے غریبوں کی صحت کی دیکھ بھال کرنی چاہ